मां सूरत जो आहियां सूरत में घणो सुठो आहे हिते धंधनि में कपिड़नि में हीरनि में ॾाढो सुठो आहे हिन कपिड़नि जा हीरनि जे करे देश विदेश जा सभु वापारी हिते ईंदा आहिनि ऐं हिन करे होटलुनि में रिटेल धंधा कहिड़ा बि सभु सुठा हलंदा आहिनि कंहिं बि ॻाल्हि में कोई दिक़त कोन्हे गुजरात जे अंदरु हिते भाषा असांजे स्टेट में दरियो बि आहे दरिया किनारो हुते बि माल हेॾे होॾे असांजो मुक करण में दिक़त न थींदी आहे ऐं एयरपॉट बि आहिनि विकास थियो आ हाणे एयरपॉट बि ठाहिनि ब्रीज बि इलाही आहिनि कंहिं बि ॻाल्हि जी दिक़त असांजे हिते कोन्हे ऐं ॿियो हिते छा आहे की हिते बिज़नस हेतिरा सुठा आहिनि के उन हिकु कपिड़े जे हीरनि जे करे ॿिया सवे बिज़नस ॿिया आहिनि लारी गलनि वारनि जा दुकाननि वारनि जा अहिड़ी रीति ई गुजरात जे अंदरु भावनगर में अलॻि गामु आहे हुते स्टीमर टुटंदा आहिनि हुते भावनगर में पहिरियों कुझ न हुओ हिन जे करे भावनगर रोशन थी वियो आहे हुते ॿाहिरां माण्हू इलाही ईंदा आहिनि मजदूरी कंदा आहिनि सभिनी खे रोज़गार सुठो थो मिले सभु सुखी लॻा पिया आहिनि कंहिंखे कंहिं ॻाल्हि जो वांधो ई कोन्हे हीअं सम्झो एतिरो थो मिले जेको पाण कलपना बि न कई हुजे एतिरो मिले थो हुते रोज इलाही घणा दुनिया भर जा स्टीमर हुते भावनगर में टुटण लाइ ईंदा आहिनि हुते उहे भइया इहे हरियाणवी ऐं हे सभु जेके भइया ईंदा आहिनि ए सभु सभु हुते वञण लाइ ईंदा आहिनि मजदूरी कंदा आहिनि सभु सुखी लॻा पिया आहिनि ऐं हुन जे करे भावनगर में थोरो सदर थी वियो आहे सुखी थी वियो आहे उन खे बि भावनगर में बि वापारु धंधा सुठा थी विया आहिनि भावनगर जा सभु माण्हू बि होॾे वापारु धंधो करण वेंदा आहिनि अलॻि बि माना असांखे बि भावनगर वारनि खे सूरत वारनि खे सभिनी खे गुजरात में धंधा केसीवाड़ी उत्पादन सुठो ई आहे